आङो गोबां गाबनि बा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां बा फुल बे फिथाय सामथायनि बिफां बायदिसिना गायो बेखौ जोङो गायजोबनायावहाय गोबां रोखोमनि आदर लानाय जायो आरो बिखौ गायजेननायाव जोङो हासार एसे होफानाय जायो बेयाव जोङो जोंनि न'आवहाय बा जोंनि बारियाव बायदिसिना बिफां लाइफां बा फुल बिफां गायनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' बा गोबां गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै मावनाय जायो जोङो जोंनि बारिफोराव बा जोंनि आबाद थिलियाव जोङो मेसेङाव मोननाय बा दैज्लाङाव मोननाय बेबायदि बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरै मेसेङाव खबि बान्दा खबि दुन्दिया सामब्राम लाफा आरो गोबां बायदिसिना गायनाय जायो बेखौ जोङो फार्स्टरावहाय गायजेननायाव गोबां गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै बिनि बेगर बा बेनि फुलिफोरखौ जोङो जोथोनै लाखिनानै मा मा रोखोमै गायनाय जायो बेनि आदबफोरखौ जोङो मावनानैहाय गायनाय जायो जेरै सामब्राम गुफुर गायनायावहाय बेनि एसे बिजौखौ गारनानैहाय हायाव सिन बोनानै बेखौ बा एसे एसे हाखर जावनानै बेखौ गायनाय जायो आरो सामब्राम पियाज गायनायावबो बेबायदिनो बेनि बिजौखौ बेनि एसे बिजौखौ हाख्लाबनानै बेखौ एसे हा जावनानै बेखौ फबनाय जायो बे हा फबनायाव जोङो हासारफोर होयोबोला बेनि बिलाइफोरा गोबां बा एसे गिदिर गिदिर जायो गावनि हासार सोबनाय बायदियै बा गावनि देरनाय बायदियै बियो देरो आरो खबिफोर गायनायावबो गायनाय समावहाय गायिनि आगोल बेखौ हासार होनानै गायनाय जायो आरो बेयाव एसे एसे दै लुनानै होनाय जायो मानोना मेसें बोथोराव बारा बिबांनि अखा मोननाय जाया दैज्लां बोथोराव बांसिन अखा मोननाय जायो आरो जोंनि बे न' एरियाआवहाय बा जोंनि उसुंफोराव बा जोंनि सिथ्लानि एसे साइडआवहाय जोङो फुल फुल बिफांफोर बायदिसिना गायनाय जायो बेयावहाय जोङो गलाब बिबार जबा बिबार दावस्रि आथिं बेफोरबायदि गोबां बिबांनि फुल गायनाय जायो बेफोरबो गावनि मान्थ एबा इयार हिसाबै थानाय जायो बिफाङा जेरै जबा बिबारफोरा दैलि बारबाय थानाय फुल बेफोरखौ जोङो गायनाय समावहाय गोबां बिबांनि आदर लानाय जायो आरो गायखांनायनि उनावहाय बेयाव एसे एसे दै लुनानै होनाय जायो मानोना बिफां गायनाय समावहाय गावनि बिफांनि दैयाहाय गैया जानानै बेयाव दै सोबनो थाखाय हायाव एसे लुनानै होनाय जायो बेखौ गायनायावहाय आरो जोङो गोबां थायजौ खान्थाल गायनाय जायो बेफोर थायजौ खान्थाल गायखांनायनि उनावहाय गायखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव एसे एसे दै लुनानै होनाय जायो बेखौ गायिनि आगोल जोङो बेगरखौहाय बबेबा एसे गोजान जायगायाव जोङो